हमरा राज्यमे जतेक भी क्षेत्रिय भाषा अछि जाहिमे भोजपुरी अङ्गिका मगही मैथिली इसभ जे अइ एहिमे हमर मैथिली भाषा सभसँ भिन्न अछि एकर जे हम किछु कारण देखै छी ओकर कारण ई यए कि मैथिली भाषा जे यए से एकर स्वरूपसँ ही अङ्गिका भी मिलै छै एकर स्वरूपसँ ही मगही भी मिलै छै आओर एकर स्वरूपसँ ही भोजपुरी भी मिलै छै एकर स्वरूपसँ बङ्गला भाषा भी मिलै छै तऽ मैथिली भाषा जे छै ओ कई भाषाक जननी अहाँ कहि सकै छियै कि जकर शब्दावलि जकर बाजयके तरीका आओर बाजयके टोनमे इसभ भाषाके अहाँके मिक्स जे छै से मिलत जे इएहसँ निकलल मैथिलीसँ ही निकलल जे अहाँके लिपि यए ओकर प्रयोग ओहि सभमे होइ छै चाहे ओ भोजपुरी होय चाहे ओ मगही होय चाहे ओ अङ्गिका होय चाहे ओ बज्जिका होय चाहे ओ बङ्गला होय तऽ ई किछु यए जे चारि पाँच टा भाषा जकर मातृ भाषा अगर बुझबै जहाँसँ ओ निकललै हन तऽ ओ मैथिली ही छै आओर मैथिलीके प्रभाव जे अछि से बिहारके साथ साथ झारखंडमे भी देखल जायत मैथिलीके प्रभाव अहाँके नेपालमे भी देखल जायत आओर जहाँ भी मैथिल भाषी छथि तऽ वहाँ तक मिथिला आओर मैथिलीके प्रभाव अहाँकेँ नजर आयत देखबै जे मैथिली भाषामे बातचीत करयके दरम्यान लोकके भाव भङ्गिमा जे छै काफी मधुर होइ छै आओर एहिके कारण लोककेँ बड़ा नीक लगै छै मैथिलीमे बात करयमे लोक अपनत्वके एहसास होइ छै मैथिली भाषामे जब अहाँ ककरो कहबै जे कोनो भी बात तऽ ओकर अपनत्व बुझाइ छै जे नहि ई हमरा बड़ा प्यारसँ बड़ा सम्मानसँ ई जे भी कहि रहल छथिन से चूँकि भाषा जे होइ छै ओ कम्युनिकेशन मतलब कि सञ्चारके साधन कहल जाइ छै भाषाके आओर अगर सञ्चारके साधन जे होइ छै भाषा ओहिमे अगर विनम्रता रहए तऽ ओ बुझियौ जे अमृत समान छै कियाकि अहाँ देखबै मूल रूपसँ तऽ अंग्रेजीमे मने दू टा शब्द छै भाषाकेँ लऽ कऽ एकटा छै पिच ऑफ टोन आओर एगो छै पिच ऑफ वॉइस मने बोलने का लहजा आओर बोलने का तरीका तऽ मैथिली भाषा जे छै एहिमे पिच ऑफ टोन आओर पिच ऑफ वॉइस जे छै ओ दुनू देखबै तऽ समान रूपसँ नजर आबै छै आओर एहिके कारण मैथिली भाषामे जब अहाँ बात करबै तऽ लोककेँ अपनत्वके अहसास होइ छै आओर प्यारके एहसास होइ छै कि कियो हमरा सम्मान पूर्वक किछु भी कहि रहल यए किछु भी सम्वाद अहाँ स्थापित करबै तऽ ओकरा बुझेतै जे ई हमरा सम्मान पूर्वक सम्वाद स्थापित केलक हन तऽ अहाँकेँ ओ नीक नजरिसँ देखत अहाँकेँ ओ हेय दृष्टिसँ नहि देखत आओर जे काम नैहो होयवला हैत ओ अहाँके बाजयके लहजा आओर बाजयके तरीकाके कारण ओ काम भऽ जायत तऽ कहीँ ने कहीँ भाषा जे होइ छै ओ सम्वाद स्थापित करयके क काम करै छै आओर एहि काममे मैथिली भाषा बहुत प्रमुखता निभा रहल यए जाहिके कारण आइ अहाँ देखबै कि भारत देशमे मिथिला क्षेत्र तऽ छै बिहार राज्यमे लेकिन मैथिली भाषासँ देखबै तऽ यू पी एस सी मे संघ लोक सेवा आयोगमे प्रतिवर्ष जे रिजल्ट सभ निकलि रहल यए ओहि रिजल्टमे अहाँके मैथिलीसँ पढ़ाइ करयवला अभ्यर्थी सभके सङ्ख्या भी आब बहुत अहाँकेँ नजरि आयत ई कहीँ ने कहीँ मैथिली भाषाके लोकप्रियता आओर लोक सभके सीखयके लऽ कऽ सरलताके कारण ई काफी पहचान अपन बना रहल यए आओर लोकप्रिय भी यए ई कहीँ ने कहीँ हमरा भाषा सभके लेल बड़ा सुकूनके बात यए बड़ा गर्वके बात यए कि आइ मैथिली भाषा पूरा भारतके लोक सभके लिए स्वीकार्य भऽ रहल यए आओर तब कहीँ ने कहीँ लोकसभ यू पी एस सी मे दोसरो राज्यके लोकसभ जे बिहारके नहि छथि ओहो मैथिली भाषा लऽ कऽ यू पी एस सी सेवामे अपन निकालि रहल छथि परीक्षा इएह हमर महानता यए मैथिली भाषाके जेकि आओर सभ क्षेत्रीय बोली आओर भाषासँ हमरा अलग पहचान दियबैए